आमी शिक्षण शिकून कश्यो वेग वेगळ्यो पदव्यो घेतात बी कोम ची डिग्री बी ए ची डिग्री तशीच फोटोग्रेफींत सुद्दां पदवी मेळोवपाक शकता जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर आनी फायन आर्ट्स हैद्राबाद तशेंच मास्टर ऑफ फायन आर्ट्स बेंगलोर किंवां पुणे ह्या जाग्यांचेर कॉलेजिंनीं वचून शिकून फोटोग्रेफीची पदवी मेळोवपाक शकता तशेंच गोंयांत प्रायव्हेट प्लेसीस अश्यो आसात थंय तुमी स्वताक एडमीट करून फोटोग्रेफीचो कोर्स किंवा ती पदवी घेवपाक शकतात